क'क्राझार जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुनथायफोर आरो आबाद मावनायनि आदबफ्रा मा मा होनोब्ला जों बेनो जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो नांगाल जुंगाल मोसौ बिजोंनो एवबोयो जाबोयो जोंनि बर'फ्रा बेनो गोदोनिफ्रायनो माइ गायनानै जाबोयो गामि इरिआयाव दानि बायदि मिसिन बायदिसिनाजों गायनो हानायनि माबा गैया जोंनाव मोसौ नांगाल जुंगाल बेजोंनो मावबोयो बिदिनो जामफै बायदिसिना दै लाबोनायाबो जामफै थेनानै लाबोयो बेजोंनो गायो जोंनि बर'नि आरो बिदिनो जों बर'फ्रा ज' ज' गायलायो सावरि जालायलायो खालसार बायदि बिदिनो आरो माइ जोंनि माइ गायनाय जेरै माइ गायनाय जोसा रनजित बेफोरखौ गायो जोङो ओ गायखांनायनि उनाव बिदिनो मेसेङाव हाहैयो हानानै मारा होयो मोसौजोंनो मारा होयो आरो मारा होनानै बिदिनो सानदुङाव फोरानसै माइखौ लामनानै ओ आरो मेसेङाव जोंनि बर'फ्रा मेला बायदिसिना आबादबो मावो मैगं थाइगं बिदिनो दैज्लाङाव